हेलौ आदा आंजे नोंखौ गुवाहाटीयाव थांनो थाखाय भारा रिजाब लादोंमोन नोङो मानो दाबो फैयाखै आङो नोंखौ नेगासिनो दङ दासिमबो नोङो सफैयाखै थाबैनो फैदो माबार पन हरबाबो पना नाङाखै दहाय बेनिखाइनो नोंथाङा गोख्रैनो थाबैनो फैदो आंनिसिम